हलो जी हमारी ट्रेवल एजेंसी में आपका स्वागत है जी जी जी सर जी बिल्कुल सर एवेलेबल हो जाएगी आपको कम्पलीट पैकेज चाहिए विद टूरिस्ट के हिसाब से सर हमारे यहाँ बहुत सारे पार्ट्स हैं बहुत सारी अच्छे अच्छे टूरेस्ट प्लेस है जहाँ पर आप घूमना चाहते हैं क़रीब क़रीब दस से प बीस के आस पास आपके टूरिस्ट प्लेस हो जाएँगे और क़रीब क़रीब सौ किलोमीटर के आस पास आपका पूरा टर्न हो जाएगा तो सब से पहले हमारे यहाँ आपको चिनार पार्क मिलेगा ये बहुत अच्छा टूरिस्ट स्थल है जैसे आपको वहाँ से एंट्री करेंगे इंदौर में तो आपको बहुत अच्छा पार्क मिलेगा यहाँ आपको क़रीब आपको एक से डेढ़ घंटा घुमाएँगे उसके बाद आपको नेक्स्ट ले जाएँगे और फिर उसके बाद आपको पता लगता जाएगा बहुत अच्छे अच्छे टूरिस्ट स्थल हैं आपको बहुत अच्छा फील होगा सर हमारी ट्रेवल एजेंसी से टूर कर के जी सर सत्रह और अट्ठारह को ओके सर नहीं ओके सर एवेलेबल है सत्रह और अट्ठारह को हम आपको अरेंज व्यवस्था तो सत्रह को या अट्ठारह को चाहिए सर ओके सर ओके सर हमारा हमारा फाइव थाउजेंड रहेगा चार्ज पाँच हज़ार रुपये के लगभग लगेगा सर आप जैसा भी आप कहेंगे उस हिसाब से हम थोड़ा सा उस में दस परसेंट लेस कर के आपको ठीक है सर ठीक है जी जी बिल्कुल सर लक्ज़री गाड़ी लक्ज़री ओके थैंक यू